जेरै आं सिगांआवनो खोन्थाना होखाबाय आंनि मोनसे मोजां मोन्नाय खामानिया ओंखाम ओंख्रि संनाय बेबायदिनो नखराव सोरबा लोमजायोब्ला आं गोबां रखमनि ओंख्रि सङो जेरै सोरबा सासे गगा मोनोब्ला आं इसे ओंख्रिखौ गरम सङो आरो जेरै गरम मसला होनाय लं इलायचि बेफोरबायदि होदेरनानै उसुमै जोगोलावरि बेफोरखौहाय दाउ बेदरजोंबो संनो हायो आरो गाव गोजा निरामस जेरै आलु सिब्रु बेफोरबायदिजोंबो संनो हायो आरो थिग बेबायदिनो सोरबा गमा मोनोब्ला आरोबाव मोनसे जामुं दंबावो जेरै अनला खारै बेखौबो गगा मोनफुनाय समाव जायोब्ला गगाखौ रुङो होन्नानै बुङो थिग बेबायदिनो आं बेखौबो एखम्बा एखम्बा सङो आरो आरो सोरहाबा जेरै बेगेंफोरावहाय इसे दुर्बल दङब्ला बिसोरनो जे प्रतिन नांगौ जायो बेनि थाखाय आङो माखासे प्रतिन गोनां बेदरफोर संनाय जायो जेरै बोरमा बेदर बेबायदिनो आरो बायदि बायदि आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां जाग्रा मुवा बेसादफोर दं बेफोरखौहायनो लगाय लथाय खालामनानै संनाय जायो जेरै जोंनि बर' समाजावहाय मोनसे फालिनाय दं जेरै बैसागु फोरबोआव मोनसे संक्रान्ति बेनि उनावहाय जों गोखा गोखै मोनसे संनाय जायो आरो बे गोखा गोखैयावहाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मुवा बेसादफोर लगाय लथाय खालामनानै सङो आरो बे लगाय लथाय संनायखौ जायोब्ला मानसिनि देहानिफ्राय माखासे बेमारफोरा जानगाराव थायो होन्नानै जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय दङ दा बेबायदिनो जेरै संनाय खावनाय गोबां रोखोमनि सोरबाफोरनि देहा दुर्बल मोनोब्ला बेयावहाय खर' सानाय बा माबा मोनोब्ला जोङो एलायचि लं उसुमै बेफोरखौहाय फुदुंनानै सुप महरै लोंनो हायो होमब्ला जोंनि जा खर' सानाय बेफोरो बेजोंबो एसे खमायलाङो आरो